हल्लो हा ॿुधायो हा जीओ केयर मां था ॻाल्हायूं ॿुधायो तव्हांजी असां तव्हांजी कहिड़ी सहायता करे था सघूं

करन करन हा ॿुधायो साईं ॿुधायो भले ॿुधायांव तव्हांखे

हा महीने खां था चालू कयूं पाण महीने जो कराईंदव त हा हा हू वांदो कोन्हे साईं ख़ाली स्मार्ट फ़ोन हुजण जरूरी आहे नैट लाइ सिम्पल फ़ोन बि हलंदो आहे रिचार्ज में त पर तव्हां ॿुधाए छॾियव त हलो सुठो आहे ठीकु आहे मां महीने जे रीचार्ज जो ॿुधायाव थो चारि सौ रुपिया अथव महीने जो अने उनमें फाए जी नेट हलंदव ऐं ए न तव्हांखे अनलिमीटेड फ़ाए जी नेट अथव जीयो सिनीमा मिलंदव ऐं ए न एरटेल जी सब्सक्रिपिशन मिलंदव टीवीअ जी

हा टीवी हलाइ सघिबी इनमे महीनो ई

हिन ई महीने जी चारि सौ रुपिया ऐं हाणे तव्हांखे महीने जो घटि थो लॻे मां तव्हांखे टिनि महीननि जो ॿुधायां छहें महीननि जो ॿुधायां ॿारहं महीननि जो ॿुधायां अहिड़ो को ॿुधायाव छहें महीननि वारो ॿुधायाव हू किफ़ाइत अथव टी महीने वारो टी महीने वारो छह छह सौ रुपिए अथव टी महीने वारो उनमें बि ॾेढु जी बी तव्हांखे ॾींहुं ई मिलंदी जीयो सिनेमा मिलंदव ॾिसण नेटफ़िल्क्स जी सब्सक्रिपिशन मिलंदव ही तव्हां ॾिसी सघो था नेटफ़िल्क्स जेको अॼकल्ह ॾाढो हली पियो आहे हा छहें महीने वारो तव्हांखे पंद्रहं सौ रुपिया पवंदो ऐं ॿारहनि ॿारहें महीने वारो ऐं ॿारहें महीने वारो तव्हांखे छटीह सौ हा त पंद्रेंस सएं में तव्हांखे फाए जी नेट मिलंदो अनलिमीटेड जेतिरो तव्हां वापरायो कोई वांदो कोन्हे फाव जी आहे तव्हांखे जियो सिनिमा मिलंदो टीवीअ में तव्हां हलाए सघो था जीयो टीवी प्लस जो सब्सक्रिपिशन नेटफ़िल्क्स जो सब्सक्रिपिशन मिलंदव कॉलिंग मैसेज अनलोमीटेड अथव दादा जेतिरा बि तव्हां कयो कॉलर ट्यून बि मिली सघंदी आहे तव्हांखे इनमें हा सही अथव तव्हांखे मां ग़लति न ॿुधाईंदसि सिंधी भाउ सिंधी भाउ खे ग़लति राइ न ॾींदो हा हा न न दादा बिल्कुलु सही अथव जंहिं हिसाब सां भई पेसा हुजनि पाण वटि हा सही ॻाल्हि आहे जेतिरी चादर ओतिरा पेर पसारियूं न सही आहे न त मां तव्हांखे करे ॾींदीसाव तव्हां वटि ऑनलाइन पेमेंट अथव काई कंदा आहियो हा त तव्हांखे वाट्सअप ते मुंहिंजो स्कैनर मोकिलियाव थो हा त तव्हां उनते मोकिले छॾियो पैसा मां तव्हांजा करे छॾींदा इहेई नम्बर अथव न जिते ॻाल्हायो था तव्हां भले भले इन ते करे छॾियां जय झूलेलाल साईं ठीकु आहे जय झूले झूले